खेती बाड़ीअ लाइ असांजे जूनागढ़ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ठहियल आहे जेका सॼे गुजरात में पहिरियों नंबर आहे जंहिं में पशु पालन बि सेखारींदा आहिनि ॿियों आई टी आई जी संस्था आहे जंहिं में वाढे जो कमु आटा चकीअ जो कमु उहो बि सेखारींदा आहिनि हुन खां पोइ पोल्ट्री फार्म बि आहे जंहिं में पोल्ट्री फार्म जे बारे में बि सेखारियो वेंदो आहे सोमनाथ ते मत्स्य उद्दोग उहो बि आहे जंहिं में मछियुनि जे बारे में सेखारींदा आहिनि डेरीअ जे लाइ डेरी फार्म बि आहे जंहिं में डेरीअ खे लॻता सभु कमु सेखारिया वेंदा आहिनि फसलनि जे लाइ हुन जे धंधे जे लाइ कीअं उहो धंधो करिणो हुन जा इंस्ट्र्क्टर उते सेखारींदा आहिनि